नव मार्च उणिवीह सौ सतहठि पंज अप्रैल उणिवीह सौ छ्हानवे चौॾहं मै उणिवीह सौ उणानवे टे फैब्ररी ॿ हज़ार अरिड़हं छवीह मार्च ॿ हज़ार टेवीह